हँ ज्यादातर जब तबियत खराब होइ छै चिकित्साके जब जरूरत पड़ै छै तऽ हमसभ वैकल्पिक व्यवस्था ही करै छी गाम घरमे वैकल्पिकमे भेलै कि कोइ जड़ी बूटी भेलै या होम्योपैथिक भेलै ओहिपर ज्यादा ध्यान दै छी जब ज्यादा टा दिक्कत होइ छै तभिए हमसभ शहरके तरफ या चिकित्साके तरफ या हॉस्पिटलके तरफ जायके सोचै छियै होम्योपैथिक भी बढ़िआँ इलाज करै छै आ बिमारीमे बढ़िआँ सुनै छै आओर ई वैकल्पिक स्थिति भेलै जे गाममे कोनो जड़ी बूटी कोनो घास पात कोइ होइ छै जे ओहोसभ पीसिके पिया दै छै तऽ आदमीके कफ बिमारी सर्दी खाँसी बुखारमे काम करै छै ई जड़ी भी होइ छै जड़ी बूटी जे होइ छै ओसभ पियाएल जाइ छै आ एहिसभसँ जब न ठीक होइ छै तब हमसभ सोचै छियै अस्पतालके बारेमे लेकिन गाममे भी व्यवस्था हइ होम्योपैथीके हइ आयुर्वेदके हइ ईसभ हमसभ विशेष ध्यान दै छियै आयुर्वेदपर होम्योपैथीपर आ ओ जे एलोपैथिकके बारेमे लास्टमे सोचै छियै बुझलियै